हम कुएं से पानी अनेक तरीकों से भर सकते हैं जैसे कि पुराने जमाने में बाल्टी में रस्सी बांधकर के कुएं में डालकर पानी खींचा जाता था और पानी भरा जाता था लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकता का दौर है बहुत सारे इलेक्ट्रिक संसाधन हो चुके हैं तो हम कई तरीके से पानी भर सकते कुएं से जैसे के मोटर पम्प लगाकर के और भी इलेक्ट्रिक साधन हो चुके हैं जैसे कि हम कि किसी भी तरह कि मोटर या पाइप लाइन उसमें डालकर के घरों के अंदर या खेतों के अंदर कनेक्शन भी नल फिटिंग कनेक्सन कर सकते हैं पाइप लाइन डाल सकते हैं और स्विच ऑन करके केवल हम इस्टार्टर के इस्टार्टर का स्विच ऑन करके आसानी से पानी भर सकते हैं और आज भी यदि लाइट नहीं है लाइट जाती है ऐसी स्थिति में हमें पानी कि आवश्यकता पड़ती है तो हम वही पुराने तरीके से पुरानी पद्धति से पानी को भर सकते हैं जैसे की बाल्टी और रस्सी कि सहायता से बांधकर के और पानी जो कुएँ के ऊपर जो एक गिर्री लगी हुई होती है एक इस्टैण्ड के ऊपर गिर्री लगी रहती है उसकी सहायता से हम बाल्टी को अंदर डालकर के पानी को अच्छे से बाल्टी भरकर के खींच सकते हैं यदि हमें तुरंत आवश्यकता है और यदि लाइट चली गई है और पानी चाहिए हमको तो हम उस तरीके से भी पानी भर सकते हैं लेकिन वर्तमान में बहुत सारे संसाधन हो चुके जिसके आधार पर हम बहुत आसानी से कुएं से पानी भर सकते हैं और कुएं से पानी भरना बहुत आसान हो सकता हमारे लिए और इसी प्रकार हम पुराने और नए तरीके से कई कई तरीके से कुए से पानी भर सकते हैं